महाराष्ट्र में केतिरा ई मुड़मु प्रमुख धार्मिक विकास आहिनि जेके असांखे ध्यानु ॾियणु खपे जीअं असां सिंधी ॿार आहिनि जेके उन्हनि खे सिंधी ॻाल्हाइणु नथी अचे त इनजे करे असां माइटनि खे ई सोचणु खपे त घर में असां सिंधी ॻाल्हायूं ऐं ॿारनि खे सिंधी सेखारियूं हर जेके बि ॿार आहिनि अॼुकल्ह सभु इंग्लिश जे पुठियां पया आहिनि इन करे हुननि खे पंहिंजे वटि ज़ोर लॻाइण खपे कि जीअं असां पंहिंजी मातृभूमि ॿारनि खे ॻाल्हाइणु सेखारियूं उन्हनि खे सुठो सत्संग में वठी वञूं पाण सां मंदरनि में वठी वञूं जीअं असांजे उल्हासनगर में द झूलेलाल जा मंदर आहिनि उन्हनि खे मंदर में वठी वञिजे उनखे पंहिंजा थोरा श्लोक सेखारणा खपनि जीअं उनखे थोरो धार्मिक थिए ॿारु ऐं असांजी संस्कृति अपनाइणु जीअं असां में वॾनि खे नमस्कार करणु वॾनि जी इज़त करण जो चङो ई चाल तालमेल आहे ऐं असांखे ॿारनि खे उहे आदतियूं विझणु खपनि सत्संग में वञणु थियो मंदर में वञणु थियो पाठ पूजा थी सभु